हम हिमांशु कुमार बोल रहलियै है हमरा घरे शादी है हमरा पचीस किलो पनीरके जरूरी है ओकरामे मसाला थोड़ासँ कम दिहऽ काहेकि हमरा एतय सब बीमार लोक सब भी है किछु ओकरा कुछ नुकसान नहि हो ताहि लअ मसाला सब थोड़ासँ कम दिहऽ आउर हमर पता हऽ नया टोला अठारह हरदा पूर्णिया आओर पिनकोड पड़ै छौ आठ पाँच चारि तीन जीरो तीन ई हमरा पचीस किलो पनीर समय पर पहुँचा दिहऽ